शिक्षा और शिक्षित होना शिक्षा से जुड़ा हुआ है जो आदमी शिक्षि शिक्षा ग्रहण करते हैं वो शिक्षित हो जाते हैं शिक्षा आदमी का त्रिनेत्र है जैसे हम दो आँख से देखते हैं ना अगर मेरे पास दो आँख नहीं हो अगर ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र हो तो हम उससे समझ जाते हैं कि समाज किस प्रकृति का लोग है जो आपस में बुराई करते हैं अभी वो कुछ दिन के बाद हम हमारी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं क्यों कि वो देखते हैं कि समाज में किस ढंग के एकत्रित हुआ है समाज संगठित है कि विखंडित है ये इस चीज़ का जब अनुभव होता है समाज में तो वो समाज विकसित हो जाता है चाहे एक बताया गया कि एक पिता था और उसके पास एक लाठी था और उसके चार बच्चे थे तो उसने अपने एक एक करके एक एक पुत्र करके बुलाया और बोला कि लो बेटा इसको तोड़ो तो वो अकेला तोड़ नहीं पा रहा था तो कहा कि क्यों नहीं टूटता है तो उसके लिए फिर चारों को बुलाया कि देखो अब तुम चारों से उसको तोड़ो तो आराम से टूट जाएगा तो यही संगठन हैं अगर एकता है तो बल है